مغربی فیشن نے ہندوستان کے فیشن کو کپڑوں کے حساب سے بالکل بدل کے رکھ دیا آپ دیکھیے آپ ہندوستان کے ماضی کو کھنگالیے ہمارے اسلاف یا ہمارے پرانے لوگ ہمارے پوروج کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے سادہ اور ایک دم عمدہ لباس پہنتے تھے دھوتی کرتا ٹوپی اس قسم کے لباس وہ پہنتے تھے لیکن آج دیکھیے مغربی فیشن نے ہندوستان کو ایسے متاثر کر دیا ہے اور ایسے لوگوں کے اندر وہ حاوی ہو چکا ہے کہ آج بچے سے بچہ اور بڑے سے بڑا اتنی تنگ اور اتنی چست کپڑے پہنتے ہیں ان کے پینٹ کو دیکھ لیجیے جیسے جنس کو دیکھ لیجیے آپ اگر ان کے جنس کو دیکھیں گے تو آپ آپ کو کچھ اور دکھے گا آپ کو وہ دکھے گا جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے یا پھر آپ ان کے شٹس شٹس وغیرہ پھر یا شٹ کو دیکھیں گے قمیص وغیرہ کو دیکھیں گے تو آپ ان کو دیکھ نہیں پائیں گے ایسے قسم کے کپڑے آج ہندوستانی بچے یا ہندوستانی لوگ پہنتے ہیں اس کے اسی حساب سے مغربی فیشن نے ہندوستان کے فیشن کو لڑکیوں کے حساب سے بھی متاثر کیا ہے آج لڑکیوں کے کپڑے دیکھ لیجیے وہاں جہاں ہم ماضی میں ہماری عورتوں کو یا پھر ہمارے ہندوستان کی عورتوں کو دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح سادہ یا عمدہ لباس پہنتی تھیں اور خوبصورت نظر آتی تھیں وہیں آج آج اگر ہم ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ میں ہم گھومیں یا پھر کسی اسٹیٹ میں جائیں تو ہم دیکھیں آج آج کل لڑکیاں آدھی ننگی گھومتی ہیں ان کا کہیں چیسٹ کھلا ہوتا ہے تو کبھی کیا اور کیا کھلا رہتا ہے